हम अपने क्षेत्र में तालमेल समझा एक हमेशा अच्छा व्यवहार बनाकर मित्र दोस्त यार संगी हमेशा समाज में व्यवहार बना कर तालमेल रखना चाहिए कि जो भी कोई भी समस्या हो अपने समाज में जाकर बताएं और एक शांति एक दूसरे से का दिल भी जीत स लें कि जो हमेशा के लिये जुड़े रहें और समाज को हमेशा शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए सबसे जरूरी शिक्षा आप कभी ध्यान देना चाहिए हमलोग समाज में शिक्षा सिखा सिखाना चाहिए छोटे छोटे बच्चों को क्योंकि जो समाज में में आए और लोग पर लिखे आगे बढ़ने क बढ़े कार्य करे इसलिए हमलोग शिक्षा होना जरूरी है समाज में एक दूसरे से आपस में तालमेल होना चाहिए हमलोग मित्र या दोस्त या किसी भी गाँव में आपने क्षेत्र में जाएं जज़्बा भी बना रहे आपस में एक जाने कि फलनमा इस नाम का है आ उसका व्यवहार अच्छा होना तो ये किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए समाज में आपको जाना है रहना है सही ढंग से रहना चाहिए ताकि और जो कि आपको समाज के लोग देखें लाइक करें कि हाँ ये नाम के इस गाँव का है लड़का वो बहुत अच्छा है व्यावहारिक है उसका बहुत अच्छा व्यवहार है वो तालमेल किसी से लड़ाई झगड़ा करना चाहिए हमे तो समाज के लिये आगे बढ़ाने के लिये समाज में जा कर एक दूसरे को आगे विकास बढ़ाने के लिये छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहिए और उसका शिक्षा पे भी ध्यान देना चाहिए और समाज में जा कर ब्यो बोल वयवहार अच्छा ढंग से रख कर मम्मी जो पिता लगे पिता मम्मी लगे मम्मी भाई लगे सिस्टर लगे बहन लगे लगे उसको उसी तरह बोलना चाहिए सही ढंग से और समाज में रहना चाहिए कि जो समाज में वास्तविकता में जो समाज में है जैसे तैसे हैं उसी तरह लेके चलना चाहिए नहीं कि समाज में किसी को गाली दें किसी तरह का बोलना वो नहीं चाहिए समाज में किसी से आपको तालमेल एक एक समुदाय रखना चाहिए सबको मिल जुल कर भी रखना चाहिए शांति व्यवस्था से एक दूसरों के साथ ऐसा रहो कि उसका दिल जीतने के हमेशा एक लिजाब एक दूसरे के लिये सहमति रहे किसी भी प्रकार की कोई भी कमी हो दुःख हो सुख हो उसके अथवा पर रहना चाहिए कहीं भी जाना चाहिये नहीं उसकी बातों पर ध्यान देना चाहिए और समाज में जाकर बताना चाहिए कि रहकर भी जाना चाहिए समाज में बताना चाहिए कि हमलोग एक समुदाय तालमेल हमेशा आपस में बना रहे जो कि हमेशा सदियों से चला आए निभाया जाए समाज के लिये एक अच्छा क्षेत्र अनुभव पढ़ाई शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो कि शिक्षा के बारे में बहुत से लोग बच्चे कमजोर रहते हैं बच्चों को सीख देना चाहिए कि जो समाज में बड़े हों और समाज के लिये कुछ अच्छा कार्य बन सके अपना भभिष्य के लिये भी पढ़ लिख कर अपना आगे बढ़ने का विकास कर सके और उसकी समुदाय में हमेशा तालमेल बनाके रखना चाहिए एक दूसरे का ऐसा काम करे कि उनका दिल जीत लेना चाहिए जब भी जाए आपको समाज में आपका नाम रौशन हमेशा रहे और समाज के लिये आपका हमेशा प्रेरणा बना रहे शांति व्यवस्था से बस